ہمارے گاؤں کے جتنے بھی نوجبان ہیں آج کے دور میں سبھی لوگ جو نوجوان ہیں وہ پڑھائی کرتے ہیں یہاں تک کہ دسمیں کلاس تک پڑھ کے وہ الگ الگ منزل الگ الگ ایم پاتے ہیں جیسے کئی لوگ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کسی ایگزامینیشن کی تیاری کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جنرل کمپٹیشن یعنی نیٹ کی تیاری کرتے ہیں جو ہمارے نوجبان اگرچہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو دوسرے شہر کو نکل پڑتے ہیں اپنی نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے اپنے کاموں کے لیے تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکے جیسا کہ یہاں دسمیں برہمیں کی کلاس کے بعد کئی بچے تیاری میں لگ جاتے ہیں جیسے نیٹ کی تیاری ہوئی جنرل کمپٹیشن کی تیاری ہوئی اس میں لگ جاتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ الگ الگ شہروں میں جیسے ممبئی دلّی میں کام کاج کے لیے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے اور جو بھی یہاں سے جاتے ہیں وہ اچھی خاصی تنخواہ پہ رہتے ہیں اور اچھا کماتے ہیں اور اچھا کھاتے ہیں اس لیے ہمارے گاؤں کے نوجوان بہت اچھے ہیں پڑھائی میں بھی کمانے میں بھی اور دیگر کئی کاموں میں بھی